ہاں سر بولیے ہاں ہاں ہم بلڈر صاحب بول رہے ہیں آپ بتائیے کیا بات ہے ہاں ہاں جی جی ہاں اچھا کیف بھائی کا کے بہ کیف بھائی کا کتنا بنانا ہے ایک اسٹور روم اور ایک اسٹرا کمرہ ٹھیک ہے سر بن جائے گا کہاں بنوانا ہے اسٹور روم اوپر بنوانا ہے کہ نیچے بنوانا ہے اوہ نیچے بنوانا ہے تو آپ کا اس میں رقم خرچہ لگ جائے گا کم سے کم چالیس ہزار روپے

ہاں ہاں سر پوچھے ہوں گے کیونکہ میٹریل کا دام بڑھ گیا نا ہر جگہ کا آدمی اپنا حساب سے میٹریل لگاتا ہے جو جتنا اچھا میٹریل لگائے گا اس کا مکان اتنا اچھا ہوگا مضبوطی ہوگا تو اسی لیے ادھر کا جو میٹیریل ہم لگوا رہے وہ زیادہ ریٹ کا ہے مضبوطی کاروبار ہوگا آپ کے گھر زیادہ دن تک ٹکے گا دسوں سال بیسوں سال لگے آپ کو بتا دیا بھائی وہی جو ریٹ ہے وہی بتا دیا ہم کوئی منافع نہیں لے رہے آپ سے چالیس ہزار روپے کوئی زیادہ بڑی بات نہیں ہے یہ تو چلو جو کم بیش ہو جائے گا مگر کیونکہ میں ہم لوگ اوریجنل میٹیریل لگاتے ہیں تاکہ گھر کا ٹکاؤ ہو گھر کا مضبوطی ہو اسی لیے ہم لوگ اوریجنل لگاتے ہیں سامان ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ہم صبح آ جائیں گے آپ کے یہاں اب ایڈریس بتا دیجیے گا

ہاں ٹھیک ہے لوکیسن ڈال دینا ہمارے موبائل میں ٹھیک ہے ہم پہنچ جائیں گے آپ کی جگہ پے ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے ہمارے پاس اب دوسرے کسٹمر کا پھون آ رہا ہے پھر بات ٹھیک ہے